भारतीय परिवहन प्रणालीमे केहेन होइए जे पहिलुक जमानामे गाड़ी सब बहुत कम यऽ लोकके जायमे भी दिक्कत होइए पहिल कऽ जमाना मऽ पैदल चलैय ओकर बाद धीरे धीरे रिक्शा आयल टमटम आयल ओकर बाद जे यऽ बहुत साल जब बीत गेल तब धीरे धीरे ट्रेन सरकार देलक ओकर बाद ट्रेनके बाद बस आयल फेर रिक्शा आयल ओकर बाद भी लोक अपन अपन गाड़ी खरीद लेलक फेर एरोप्लेन सब भी आयल ओकरो सुख सुविधा यऽ जे आब एखन तक कोइ दिक्कत नहि होइए आब ठीक ठाक लोग जाइ यऽ और धीरे धीरे सब अपन अपन गाड़ी सब लए रहल यऽ आब कोइ दिक्कत नहि यऽ